गुजरात जी कला ऐं शिल्प में सिंधी बी गुजरात में जाम अची वसिया इन त हो पेंजी बी कला यूस करंदा इन जीअं क्रोशिया ठाहिणो अने वर्क करणो हथ सां यां तंहिंखां पोइ एग्ज़िबीशन वग़ैरह लॻंदियूं आहिनि हिते प्रदर्शनियूं दिवाली खां पोइ जाम जॻहियुनि ते लॻी हुयूं हुते बि सिंधी पंहिंजी जेको बि पाण ठाहिनि था या हथ सां वड़ियूं सेवयूं तंहिंखां पोइ खिचा या खटाणूं अलॻि अल आंव आंवलनि जूं थींदियूं आहिनि या अंबड़ियुनि जूं थींदियूं आहिनि ऐं जाम अलॻि अलॻि तरह जूं खटाणूं वग़ैरह ठाहे करे उन्हनि जी प्रदर्शनी में बि रखंदा आहिनि ऐं जाम माण्हुनि खे पसंद भी ईंदी आए गुजरात रही करे बि गुजरातियुनि खे सिंधी जा खाधा ऐं सिंधी जो हुनरु हुन सभिनि में बि उन्हनि खे जाम पसंदि ईंदो आहे त हिते रही करे थोरी गुजरात में रहूं था हुते जी ॿी थोरी संस्कृती बि अपनाए करे जीअं नवरात्रा थींदा आहिनि त ओ गुजरातियुनि जो उहे फेमस त्योहारु आहे तेदे उन टाइम ते इहे जिन गरबा कंदा आहिनि हुन हिसाब सां हुननि खे बि ॾिसण जा जाम माण्हू ईंदा आहिनि ॾिसण जे लाइ तंहिंखां पोइ हिते रामनगर में जीअं चालीहो थिए थो त झूलेलाल मंदर आहे चालीहे ते माण्हू छेॼ लॻाईंदो आहे जाम ॼणा दर्शन करणु ईंदा आहिनि चालीह ॾींहंनि ताईं या घणेई संत ईंदा आहिनि हुन टाइम ते राति जो भॻत लॻंदी आहे सो इहो सभु ॾिसण जे लाइ बि सभईं परे परे खां किथां किथां बि ईंदा आहिनि हिन टाइम जो जीअं मेलो लॻंदो आहे हुअं ॾिसण ईंदो आहे हिन त्योहारनि जे दौरान बी पंहिंजो जीअं सिंधी जेकी कला आहे उहा अगरि उनजी माण्हुनि खे ख़बर पवंदी आहे की हा सिंधी जो इअं आहे हुन टाइम ते जेका भंडारा लॻंदा आहिनि सिंधी खाधा थिंदा आहिनि साई भाजी आहे चांवर आहे तइरी आहे इहे सभु शयूं बि सिंधियुनि सां गॾु गॾु गुजराती बि ईंदा आहिनि ॾिसणु ऐं उहे बि हुननि खे बि चङी मौज ईंदी आहे इहो सभु ॾिसण जे लाइ सो हुन जे हिसाब सां गुजरात में वसी करे बि गुजरातियुनि खे बी सिंधी खाधा जीअं दालि पकवान आहे छोला भटुर छोला आए सिभरी पेटीस आहे इहे सभु उन्हनि खे सिंधी खाधा वणंदा आहिनि त जेॾी महिल प्रदर्शनी एग्ज़िबीशन वग़ैरह लॻंदा आहिनि त हुनमें खाधे जा बि साइड में स्टॉल हूंदा आहिनि ऐं जाम ख़ुशी सां ऐं चटकारा वठी करे माण्हू खाईंदा आहिनि इहे सभु शयूं